फालांगि मावनायाव गामियारि सुबुंफोरा गोबां मोगा मोगि जायो सोलिबाय थानाय गोदान फालांगि गेलेनोब्ला सोरनावबा रां दाहार लाथ'नांगौ जायो आरो माबा मोनसे मुवा बायनायाव थोस्लाबा जायो बेखौनो रांफोरखौ लाथ'नांगौ जायो आरो बुंनांगौ जायो बिदिनो मोगा मोगि जायो बिदिनो माबा मोनसे बोरमा बायनो लायनो सोरनावबा न'खराव बोरमा बायनो थांनायाव ओमफ्राय आंना फैसाया थोजोबासै बेखौ आङो माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो सासे लोगोनाव लाथ'नानैब्लाबो बायबाय आरो बिदिनो बायनानै फालांगि खालामबाय बिदिनो फिसानिफ्रायसो गिदिर जालाङो फालांगिया आरो बेनिफ्राय फिसा फिसा बायग्रोनानै उनाव फानै फानै गिदिर गिदिर बुस्थु बायलांनो हायो आरो बायलांनानै बिदिनो फालांगि खालामनानै फानो आरो देरबाय